گلوکاری یہ چھننے سننے میں کافی ایک چھوٹا سا لفظ لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے گلوکاری اپنے اپنے میں ہی گلو کاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے چار لفظ اٹھائے اور تھوڑا میوزک ڈال کے گانا بنا دیا گلو وہ بات نہیں ہوتی ہے مین اس میں چیز ہوتی ہے جذبات جب تک جذبات نہیں ہونگے تب تک گانا گانا نہیں کیونکہ جذبات ہی وہ چیز ہوتی ہیں جو کسی انسان کو کسی گانے سے جوڑتی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اداس ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو وہ اس ٹائپ کا گانا سنتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت ملے سیڈ سونگ سنتا ہے اداسی بھرے گانے سنتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اس سے متعلق گانے سنتا ہے اور جب کوئی فنگشن یا پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو انسان پارٹی کے گانے سنتا ہے لہٰذا ہمیں جب گانا پرفارم کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا ہے اداسی بھرا ہے خوشحالی بھرا ہوا ہے یا پھر جو ہے یہ پارٹی والا ہے اس کے بعد ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں